हाँ भैया नमस्ते जी हमें वहाँ चंडिका देवी जाना है आटो बुक करना करने के लिए फोन किया है यहीं लखनऊ में

मितऊँ जहाँ पर है जी वहीं पर हमारा घर है

जी कल सुबह निकालना है कितना

अरे नहीं भैया बीस रुपये सवारी लेते हैं यह रिक्सा वाले अरे हम छः सात लोग हैं अरे एक हम हैं तीन लड़के हैं तीन लड़कियाँ हैं कुल मिलाकर सात लोग हैं हाँ हाँ वहाँ जाएँगे दर्शन करेंगे उसके बाद हमको आप लेकर वापस आइए पूरा बताइए कितना लगेगा जी जी अरे नहीं भैया यह तो बहुत हो गया इससे तो हम सवारी से हीं निकल जाएँ

तो पाँच सौ में पाँच सौ में रखिए अरे पाँच सौ रुपये देंगे वहाँ पर चलिए आपको नाश्ता पानी करवाएंगे और आराम से आप भी मेला देखना हम भी देखेंगे पाँच सौ रुपये लेना और हमें लाकर हमें हमारे घर भेज देना आप भी दर्शन करना हम भी दर्शन करेंगे जी अरे सुबह सात बजे निकलेंगे पहुँच हाँ पहुँच जाना जी हम तो नमस्ते